पुराणा गाना ऐं अॼुकल्ह जे गाननि में ॾाढो अंतर आहे छो जी पुराणे गाननि में ॾाढो सुंदर उन गाननि जो ॾाढो सुंदर मतिलबु थींदो हो पर अॼुकल्ह जे गाननि में कोई सुंदर मतिलबु न थींदो आहे अॼुकल्ह जे गाननि में सिर्फ़ शोर थींदो आहे म्यूजिक ॾाढा तेज हूंदानि जंहिं जंहिं करे उन्हनि जो कोई अर्थ ख़बर न पवंदो आहे पर पुराणा गाना तव्हां कॾहिं एकांत में वेही करे ॿुधो त हुनमें ॾाढो सुंदर वर्णन थींदो आहे ऐं तव्हां कंहिंमहिल बि ॿुधो त अच्छा लॻंदा आहिनि कंहिंमहिल बि शांत वेंही करे गाना ॿुधो त तव्हांखे हीअं लॻंदो जीअं असां झील जे किनारे या नदी किनारे पार्क में वेठा आहियूं पर अॼुकल्ह जे गाननि में सिर्फ़ म्यूजिक आहे ऐं ॾाढा शोर केंदा आहिन कंदा आहिनि उन्हनि में कुझु सम्झि में न ईंदो आहे पुराणा गाना तव्हां कॾहिं बि ॿुधंदव त तव्हांखे सुठा लॻंदा ऐं पुराणी जेके पिकिचरा थींदी हुई हो गाननि जे करे ई मशहूरु थींदी हुई ऐं गायक बि ॾाढा मशहूरु थींदा छो जी गायक जंहिंमहिल गाईंदा हुआ त हीअं लॻंदो हुओ जंहिं हकीततु त गाइन पर अॼुकल्ह जे गाननि में हकीततु न आहे सभु आर्टिफिशयल आहिनि ऐं अॼुकल्ह जा सिंगर बि ॾाढा तेज़ आवाज़ में गाना गाईंदा आहिनि उन्हनि में गानो जो कोई मतिलबु न थींदो आहे मूंखे हिकिड़ो गानो ॾाढो पसंदिआहे जिन जिन जा बोल ईअं आहिनि मेरी भीगी भीगी पलके